बुजुर्ग सब जे छै ने सबसे ज्यादे तास खेलै छै जेकि ओकरा तास जादे पसन्द होइ छै आ तास पसन्द होइ छै जे की कहै छै तास खेलयमे ओकरा बड़ा मन लागै छै आओर तास जे छै हमर पपो खेलै छै आ कभी कभी देखलहुॅं झगड़ा भी केलक तास खातिर जे हॅं एना करि देलकै बेइमानी कए लेलकै तऽ हे ई कए लेलकै पूरा भए जाइ छै झगड़ा आ जकर लेल जे छै कभी तास आर फेक दै छै ओ फेक देलक ओकरा देह पर ओ फेक देलक ओकरा देह पर एहि लए कऽ जे छै बुजुर्ग केँ जे छै तासे जादेतर खेलै छै ओकरा तास बहुत पसन्द होइ छै आ बहुत बुजुर्ग एहेन छै जेकि चेस भी खेलै छै तऽ चेस जे छै चेस सब नहि खेल सकै छै चेस केँ लिये बहुत अथी छै आओर तासमे बहुत तरहकेँ तास होइ छै जेकि जे अभी गाँव घरमे खेलै छै सब ओ तास जे छै सब खेल लै छै ताहि लए कऽ जे छै तास जे छै तास बुजुर्ग कऽ जादेतर तास ही पसन्द होइ छै आ भरि भरि दिन दुआरि पर खेलति रहल खानापीना छोड़ि कऽ ओकरा खानापीना से भी दोस्ती नहि छै लेकिन तास ओकरा छै बड़ा तास से अथी छै हमरे पापाजी छथुन ओ जे छै तास खेलय लए गेल सवेरे सात बजे निकलल तऽ रातियो कऽ कभी कभी रातिकेँ आयल आठ बजे नओ बजे तऽ तासकेँ बहुत ज्यादे प्रेमी छथुन आ तास जे छै ओ खेलय खातिर कतौ सँ कतौ भेल घुरै छै तास खातिर ओ बहुत तासके बहुत मतलब अथी छथुन जेना मानि लिअ ने एक तास से ओकरा बहुत खाना सँ ओते लगाव नहि रहै छै जते तास से रहै छै हुनका तऽ हमसब कभी कभी कहलहुॅं पापा तास खेलय लऽ तऽ कहलक नहि नहि तास बहुत प्रेमी अथी छै तासकेँ बहुत बड़ा अथी छै पापा जी आरकेँ जे छै तास बहुत खेलै छथिन आ तास खातिर जे छै कहीं सँ कहीं खेलैत रहै छै सब आ बहुत आदमी छै तासकेँ जुवा भी मानि बनेने छै जुवा पर खेललक लेकिन की कहै छै बुढ बुजुर्ग छै जेकि बहुत जादे बुजुर्ग छै ओ तास ज्यादे उपयोग करै छै